हाँ मुझे दस से दस लाख के अन्दर पाँच संख्या याद है एक लाख बीस हजार चार सौ नब्बे दो लाख अस्सी हजार दो सौ तेईस चार लाख बारह हजार पाँच सौ अस्सी छः लाख बाईस हजार दो सौ बानवे आठ लाख बीस हजार नौ सौ नब्बे